चिरां जिल्ला हिसाबै जोंहा माखासे दावबायजाथाव बा दावबायनानै दावबायारिफ्रा गोजोननाय लानो हाथाव माखासे खाबुफोर दङ जाय खाबुफोरा गोबां दावबायारिफोरनि थाखाय मुलाम्फा बा गोजोननाय लानानै होफैयो आरो चिरांनि जा बै दावबायारि बिथिंनिफ्राय गोबां दावबायजाथाव जोङो बुंनो हायो जायगा दं होननानै जों बुंनो हायो जाय दावबायथावना जायगाफोरा जोंनो गोबां गियान एबा खाबुफोर जोंनो लाबोना होफैयो हमनानै ला जोंनि चिरां जिल्लानि जायनाखि दावबायो दावबायजाथाव जायगाफोर होननानै बुङोब्ला जोंनि साखाथियावनो थानाय रिजार्ब ओनसोल जायखौ जोङो लेंसुं हाग्रा होननानै जों बुङो बेहाय माखासे गोनांथार एबा बिजिरसंजानाय माखासे आयदाफोर जोङो गोबां मोननो थाङो जायनि थाखाय गोबां फरायसा एबा रिसार्च स्क'लारफोरा बा बिजिरसंगिरिफोरा बियाव फैनानै बिनि थासारि बिनि अरनबारियाव मोननाय बिफां लाइफां जिब जुनार आरो बिनि माखासे थासारिफोरखौ गासै बिथिंखौ सरजाबनानै बेयाव बिजिरसंनानै लानो हानायनिबो खाबु दङ आरो दावबायारिफ्रा दावबायफैनानै बेयाव माखासे मिथिनांगौ गोनां बाथ्राफोरखौ मिथिनानै लानो हानायनि जों खाबु मोनो बेजों लोगोसे चिरां जिल्ला हिसाबै दावबायजाथाव बा नों समजों लोगोसे बेरायजाथाव बा बेरायनानै गोसोखौ गोजोन मोनथाव माखासे जायनाखि जायगाफोर जों गोबां बुंनो हायो जोंनि चिरां जिल्लानि बिखा गेजेरजों बोहैलांनाय जायखौ जोङो भुटाननिफ्राय फैनानै बुरलुंबुथुरआव ज जाहैनाय जों आइ दैमा बा दै बिमा जों जायखौ बुङो बे दै बिमानि फारनै रुगुंजों जोंनि माखासे बेरायजाथाव बा दावबायनानै गोसो गोजोनो हानाय माखासे जोङो जायगाफोर जोङो बुंनो हायो जेरै निज्लागुरि स्लुइस गेट नोङो साननानै ला मोनाबिलि पिकनिक स्पट बेफोरबादि बिथिंखौ जोङो मा होनदों दावबायग्राफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु जों बेफोरखौ बुंनो हायो आरो बेयाव दावबायनानै माखासे मिथिनांगौ आरो सोलोंनांगौ लोगोसे गोसो गोजोननायनि खोथाखौ जोङो बेयाव बुंनो हागौ दानिया चिरां जिल्लायाव थानाय दावबायनाय जायगाफोरनि जायनाखि जेंनाफोर बेयाव माखासे जेंनाफोराबो जोंनि गेजेराव जोङो गोबां नुनो मोनो हमनानै ला जुदि सोरबा दावबायारिफ्रा आथिखालआव लेंसुं हाग्रा ओनसोलखौ जुदि दावबायनानै माबा मोनसे रिसार्च खालामनो बा दावबायनानै माबा मोनसे गोजोननाय खालामनो थाखाय गोबां जेंनाफोरजों सौसिनो गोनां जानो हागौ मानोना आथिखालाव लेंसुं हाग्राजों थांनायनि जायनाखि हान्थामेलानि राहा बे हान्थामेलानि राहाफोरा मोजां नङा जायनि थाखाय गोबां जेंना नुजायो आरो बै जायगासिम थांनानै माबा मोनसे सुबिदायै बिजिरनो बा नायबिजिरसंनो हानायनि खाबु थाया बे मोनसे थाबाय नैथि जेंना हिसाबै जों बुंनो हायो जोंनि जायनाखि बेरायजाथाव बा दावबायजाथाव जायगा बे ओनसोलाव जोंनिया गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा बेयाव दावबायनानै गोबां नांनायनि बारा समाज बेरेखा हाबा मावनाय जानाय सोबनाय गाज्रि आखु बेफोरबादि दिन्थिनाय जोंनि गेजेराव जों जाबाय थानाय नुयो बेबो मोनसे जेंना दा बेयाव फैनानै बेयाव इन्जय खालामफैनायाव जोंहा माखासे जेंना जों नुनो मोनो जायै लोङै जोङो गाज्रि हाबा मावनाय बेफोर बायदि जेंनाया जोंनि गेजेराव जाबाय थायो दा बिनिखायनो बेबो मोनसे जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गिदिरथार जेंना होननानै जों बुंनो हायो